हैलो हां जी हां जी हां जी बिल्कुल आं जी आं जी इत्थें बड़ी जादा एरिया टुरिस्ट स्पॉट हैन तुस इत्थें आह्गे ते तुसेंगी बाबा धनसर ते कन्नै नौ देवियां ते देवी पिंडी इत्थै बड़ी सारी जगह जित्थै तुस घुम्मी सकदे ओ इत्थै कन्नै माता वैष्णो देवी ते ओह्बी ऐ इत्थें घुम्मनै लेई ते तुस जदूं बी आए सारियां जगह हैन जित्थें तुस घुम्मी सकदे ओ ते अस तुसें ई घुमाई बी सकदे न